हैलो जी नमस्कार भाई बोलो बोलो कौनसा केस था आपका एक्चूअली सर मैं क्या है वह बहुत सारे केसेस हैं अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ आपका नाम सेव दूसरे नंबर से फ़ोन किया आप कौन बोल रहे ओह आकाश आकाश अच्छा आकाश भाई आकाश भाई बोलो तीन सौ सात में आप का था वह मसला

कुछ नहीं वह मसला यह है वह आपने ज़मानत कराई नहीं थी उस टाइम हम आपसे बोल रहे थे ज़मानत करा लो ज़मानत करा लो अब वह क्या हुआ है यह बाबू ने वह जो आपका गिरफ़्तारी वॉरंट था आ ज़मानत वारंट था वह यहाँ से भेजा नहीं या भेजा होगा पोस्ट से अटक गया होगा कहीं तो आपके पास वह या आपके पास नहीं हो पाया तो वह दो तीन महीने कंटिन्यू ऐसे ही चला होगा पोस्टमैन आपके पास लेकर नहीं आया वह अटका पड़ा रहा इस चक्कर में गिरफ़्तारी वारंट निकल गया तो अब गिरफ़्तारी वारंट में आप एक काम करो आगे जमा करवा लो कुछ नहीं आधार कार्ड एक फोटो लेकर आ जाओ कल ज़मानत करा देंगे और आठ दस हज़ार रुपये ले आना तीन सौ सात की है भैया तीन सौ सात की मरहम ज़मानत है तीन सौ सात में आठ दस हज़ार रुपये से कम में कोई नहीं करेगा वह तो आप घर के हो उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं भैया मेरी हाइ कोर्ट में हियरिंग है और अब आप कल आओगे तो मैं आपको वहाँ पर मेरे को दूसरा एडवोकेट को करना पड़ेगा अब आपके कम से कम मान लीजिए तीन सौ सात की है तो आपके पचास हज़ार के तीन बंद पत्र बनाएँगे तो डेढ़ लाख की तो आपके बंद पत्र भराएँगे उसके बाद टिकिट टाइपिंग का खर्चा आठ आवेदन बनेंगे आपके तीन सौ आवेदन बनेंगे बाबू का खर्चा तो फाइल ऊपर बढ़ाना उसमें सब सैतेलमेंट हमें करना पड़ेगा सेटिंग आपको नहीं पता है वह आप तो बस पटक लाओ पैसे ले आओ और डॉक्यूमेंट ले आओ आधार कार्ड फोटो और वह नोटिस जो भी आया है ना आपके पास वह डॉ नोटिस ले कर आ जाना उसके बाद मैं सब संभाल लूँगा ओके ओके